न्यूज़ मीडिया ऐं इंटरनेट अॼु कल्ह जे व्यवसाय में इलाही मदद था करनि मीडिया जे करे इलाही एडवरटाइज़मेंट था थियनि त जि तंहिंजे करे असांजो बिजिनस बि अॼु कल्ह इलाही तरक़ी थो करे इंटरनेट सां बि घणेई जेके बिजिनस जी साइट थींदी आहे उहा इंटरनेट जे करे जेको आहे उन खां अॼु कल्ह माण्हू आराम सां पंहिंजी पसंदि जी शइ घुराए था सघनि ऐं इन्हीअ सां मीडिया इंटरनेट सां व्यवसाय इलाही सुठो थी पियो आहे ऐं उन्हीअ में वधीक फ़ाइदो थिए थो पियो ऐं ऐं मीडिया जेकी आहे एडवरटाइज़मेंट करे उहो जेके ॿी शयूं आहिनि उन्हनि खे चङी तरह उन जो प्रचार करनि था पिया जैंसां कस्टमर इंटरस्ट वठे थो पियो इंटरनेट खां बस इहो आहे अॼु कल्ह जे ॿारनि खे जेको आहे वधीक ॾिसण खां आदत पइजी वेंदी आहे तंहिंजे करे ॿार खे थोरो थोरो उन्हीअ सां असां मना कंदा आहियूं कुलु मिलाए मीडिया इंटरनेट बिजनस जे लाइ इलाही सुठो कमु कंदा आहिनि